ॿावीह अगस्त ॿ हज़ार पंज पंज जुलाई ॿ हज़ार हिकु ॿ अप्रैल ॿ हज़ार ॿारहं हिकु अगस्त ॿ हज़ार ॿ ॿारहं नवंबर ॿ हज़ार यारहं